मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं जैसे कि अगर देखा जाए तो बुंदेलखंडी में अलग और निवाणी में अलग अलग इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लोकगीत बहुत अनेक अनेक प्रकार के हैं और अनेक अनेक लोगों के द्वारा गाए जाते हैं और यहाँ बहुत सारे प्रकार के बैंड भी हैं जबलपुर संभाग के अंदर देखा जाए तो एक श्याम बैंड कर के है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है उसका बैंड देखा जाए तो बहुत अच्छा बजता है जिसमें लोगों को डांस करने में बहुत मज़ा आता है और उसको बैंड सुनने के बाद अपने जो हृदय की गति है वो बहुत तीव्र तरह से चलने लगती है क्योंकि हमारे अंदर एक उल्लास जग जाता है कि नहीं भाई हम को तो नाचना है इस बैंड में ऐसे ही देखा जाए तो एक बहुत फेमस गीतकार हैं शहेनाज़ अख़्तर जो है तो मुस्लिम लेकिन गाती हिन्दू धर्म के गाने हैं गाने नहीं भजन गाती हैं माता जी के भजन गाती हैं गनेश जी के लिए भजन गाती हैं शिव जी के लिए सभी भगवानों के भजन गाती हैं वो प्रोपर देखा जाए तो हैं बरघाट की और आज प्रसिद्ध हैं जबलपुर शहर में रहती हैं लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हैं जिन्होंने अभी भगवा रंग गाया था जो कि बहुत प्रसिद्ध भजन कहलाया गया था पूरे भारत में इसका प्रमाण देखा गया था कि यह गीत को बहुत लोगों ने पसंद किया था और वो जो गायिका हैं गीतकार हैं वो मध्य प्रदेश की हैं ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश का संगीत पूरे भारत देश में प्रसिद्ध हो रहा है और भारत के बाहर भी ये चीज़ें प्रसिद्ध हो रही हैं देखा जाए तो हम भारत क्यों के अंदर रहते हैं लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश है वो भी भारत से कम नहीं है क्योंकि यहाँ हम लोग अनेक अनेक प्रकार के भाषाएँ बोलते हैं गीत गाते हैं लोकगीत गाते हैं और यहाँ के जो लोकगीत हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सुनने में भी बहोत अच्छे लगते हैं और सुनाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं